दायो गेलेजानाय माखासे गेलेमुफोरा गोबां दं जेरै सालथाव गावनाय सोरखि गेलेनाय बाथा गेलेनाय बायदि गेलेमुफोर दं बांसिनैनो जोङो गेलेनाया सोरखि बाथा सेल्थाव गावनाय बेफोरखौ जोङो लोगोफोरजों गोबां गेलेयोमोन दा बेनि अनगायैबो क्रिकेट काबाडि गेलेनाय आङो बेफोरखौ गोबां गेलेयोमोन दा जोङो गेलेलिया बेफोरखौ उन्दैनि गेलेनायफोरा गोबां बाख्नायजाथावना मोजां दिन सममोन जोङो क्रिकेटबो गेलेयोमोन उन्दै समाव दा क्रिकेट गेलेनायाव जिसेजन मानसि थायो बेयाव थागोन बेटिं बलिं फिल्डिं गोबां रोखोमनि मेम्बार्सफोर थायो बेयाव अल राउण्डार गासैबो गोसारनानै थायो बेफोरखौ गेलेनानै जों बेफोरनि सोमोन्दै मिथिबोबाय उन्दैयाव जों सेल्थावखौ बानायोमोन सेल्थाव बानायनाय समाव औवाखौ दानोमोन औवा फिसा गुदुंगोनां आरो बेनियाव मोनसे आखाइ होनाय थायो बेखौ नारग्रा पुस खालामग्रा

बेखौ जों बानायनो थाखाय सेखा लानानै औवा फिसा फिसा नागिरनानै जों दाननानै फिथाइजों गावोमोन फिथाइनि नामआ जाबाय जिया आरो गुबुन बेलेक लेखा बिलाइफोरजों गावजायो जोबोद मोजांमोन बेफोर गोदोनि गेलेबोनाय दिनआ दा बिदिखौ गेलेदिया जोङो आरो काबाडिबो गेलेयो काबाडि गेलेनाय समाव जोङो मोनसे रुल्स थायो जेब्ला काबाडि मोनसे हानजानिफ्राय मोनसे हानजाखौ सिमा बारनानै जेब्ला जोङो हां खेबसेयैनो काबाडि होननानै होसोलांनानै जोङो दांनानै सिमा बारबोफिनोब्ला बियो आउट जायो बे गेमनिफ्राय जेब्ला बियो काबाडि सिमा बारना थांग्राया गुबुन मोनसे हानजाजों लाखिजायो अब्ला हांआ थाबथायो अब्ला बियो आउट जायो गेमनिफ्राय बाहेराव जायो दा बेफोरबायदि काबाडिफोरखौबो गोबां गेलेबोबाय आरो जेरै मार्बल गेलेनाय मार्बल गेलेनायखौबो गेलेबोबाय दा माबर्लखौ जों उन्दैयाव लोगोफोरजों गोबां गेलेयोमोन मार्बल गेलेनायाव मोनथाम मोनब्रैसो बेयावबो रुल्स दङ जेरै हाखरनि इन्जुरनि बायदि गेलेनाय मार्बलफोरखौ जों गेलेबोबाय ओमफ्राय मार्बलनि अनगायैबो गोबां गेलेबोबाय जेरै गारि बानायनानै नारलाबायनाय बिदिनो गोबां गेलेबोबाय जोङो लोगोफोरा दानि दिनाव बेफोरखौ गेलेलिया दानि गथ'फोरा दा गेलेनो नुनो मोननाय आथिखालाव गेलेनाय नुनो मोननायानो मार्बलसो बाथा आरो बाथा गेलेनायाव जोङो गन मोनसे आरो गन फिसासा दाननानै जोङो बे बाथाखौ बुग्दावनानै गोजान बुहरनानै सोयो सोनानै जों बेखौ बेसेबां गोजान बुनो हायो एसेबांनो जोङो पइन्ट मोनो आरो बे पइन्टआ जायनानो बांसिन जायो बेनो देरहासार जायो बेफोरबायदि आरो गायथा होननायबो मोनसे गेलेमु दङ बेयो गन लानानै खुबैलायनाय बेफोरखौबो गेलेबोबाय उन्दै समाव गेलेबोनाया बेफोरनो बिनि अनगायैबो गोबां दं आरो जोङो बांसिनैनो काबाडि बाथा मार्बल बेफोरखौ गेलेबोदों आरो सेल्थाव गावनाय सेल्थाव गावनाय समाव जोङो जिया फिथाइखौ खाना लानानै बेजों जों लोगोफोरजों गेलेनाय गावलायलायनाय खारनाय थाखोमालायनाय हाइड एण्ड सिक बेफोरबायदिखौ गेलेबोबाय दा आरो आइस वाटार बेफोरखौबो गेलेबोबाय लोगोफोरजों होसोलायनाय गोबां गोबां गेलेनायफोरखौ जों उन्दै समाव गेलेबोबाय दा गेलेनो गोनां आं दायो गेलेबाय थानाय गेलेमुआ जादों फुटबल फुटबल आरो बेफोर फुटबलखौ दायो समाव गेलेयो उन्दैनि गेलेनाय समनि माखासे गेलेमुफोरखौ आं खिन्थाखाबाय

दा फुटबलनि अनगायै भलिबल क्रिकेट बेफोरबायदिखौ गेलेनाय जायो

दायो जेब्ला फुटबलनि बोथोर सफैगोन सम एबा सम सफैगोन अब्ला फुटबलखौ गेलेनाय जागोन दायो बारा गेलेनाय जायाखै जोंहा फुटबलाव एसे फोरोंगिरिजों फोरोंजानोबो मोनबाय बा कचारजों दा बे फोरोंजानाय समाव जों गोबां पजिसनफोरखौ बा गावनि थानांगौ जायगा जोनाय बेफोरबायदि रुल्सफोरखौ जों गोबां सोलोंबोनो मोन्दों दा बेयाव जोंखौ कचारफ्रा ओरैबायदि फोरोङोमोन दि आरो बेयावहाय मोनसे वार्मआपबो होयोमोन बे वार्मआपआव गोबां खस्त' खारनाय बारनाय आरो बेनि बागै गोबां कस्त' खालामनाय बेफोरबायदि वार्मआप खालामहोयोमोन दा जों बेफोरखौ खालामबोयो आरो बेफोरखौ गेलेनानै देहायाबो गोरायैनो थायो आरो बेफोरनि अनगायै क्रिकेट भलीबल आरो बेफोरखौ गेलेब्लाबो गावनि देहाया मोजाङैनो थायो उन्दै समाव गेलेबोनाय हाजों गेलेनाय सेल्थावजों गेलेनाय आरो बाथाजों गेलेनाय बेफोरबायदिआव जों उन्दै समावनो गेलेबोबाय मानोना दायो गेदेर जानानै गेलेला दायो जोङो गेलेमु गेलेनाया जादों फुटबल बांसिनैनो

बेफोर गेलेनायखौ जों बांसिनैनो नुनो मोनो फुटबल गेलेनायफोरखौ दि बिफोराव मबाइलफोराव बायदि बायदिफोराव जों नुनो मोनो एसेनोसै